सौ अठ हिकु हज़ार ॿावीह ॾह हज़ार हिकु सौ टेटीह चारि लख पंजुवीह हज़ार पंज सौ हिकु अठ लख यारहं हज़ार हिकु सौ यारहं